बाहरमे समय फोटो खिचबाके लेल बहुत नीक समय छै शामके जेकि बाहरमे खीच सकैत छी अहाँ साँझके टाइममे बहुत नीक लगैत छै जतऽ पूरा हरा भरा हुए सब चीज फूलके गाछ सब हुए ततऽ बहुत नीक लगैत छै तकर बाद कीड़ा जहि गाछमे कीड़ा तीरा होइ पूरा हरा भरा रहै छै ओहिठाम बैस कऽ झील सबके किनारमे फोटो घीचैके खीचैमे बहुत नीक लगैत छै नदीके किनार एहि सबमे बैठके कोनो फोटो खिचबाक लेल बहुत नीक लगैत छै पुरा गाछ सब तऽ हरा भरा रहए ओतऽके घास भूस सब भी उगल रहै छै ओतऽ भी फोटो खीचैमे बहुत नीक लगै छै शामके टाइममे बड़का बड़का पोखरि सबके बगलमे नदी तालाब सबके बगलमे फोटो खीचैमे बहुत नीक लगैत छै ओ सिन बहुत नीक समय छै तऽ बड़का बड़का बहुत मेन रोड सब भी रहए ओतऽ भी फोटो खीचैमे नीक लगै छै जैसेकी बहुत सारा बहुत जगह घना सब चीज रहै हराभरा जगह पर इहए सब समयके लेल बहुत नीक लगै छै आओर अहाँ के हम की कही एतऽ तक तऽ ठीक यऽ सबसे अच्छा समय छै साँझमे फोटो खिचबाक लेल अहाँ खीच सकैत छी सब जगह